हीअं त टैक्स पंहिंजे चङे प्रकार जा हूंदा आहिनि हर कमु प्रति हर काई शइ जे प्रति हिकु टैक्स एप्लीकेबल हूंदो आहे कमु धंधे जे लाइ जीअं पहिरों टी डी एस हूंदो हुओ या टिन नम्बर हूंदा हुआ या जेका बि हूंदा हुआ हुनजे प्रति हाणे जेतिरा बि कमु हलनि था हेॾे पिछले ॿिनि टिनि सालनि खां उहो सभु जी एस टी जे अंतरगत हलनि था पंहिंजो जेतिरो बि वापार हलंदो आहे हर वापार जो हिकिड़ो पंहिंजो मूलधन जे प्रति हिकिड़ो प्रतिशत हूंदो आहे कि हिकु धंधे जंहिं में जीअं हिकु कपिड़े जो वापारी आहे उन्हीअ खे अठ परसंट खां वठी अठारे परसंट ताईं हूंदो आहे हिकिड़े खाधे पीते जो धंधो हूंदो आहे जंहिं में अठ परसंट ई तव्हांखे टैक्स जी ध्यानु उहो धन उहो ॾियणो पवंदो आहे टैक्स जे रूप में जमा राशि करिणी पवंदी आहे इअं ई हर कहिड़े पंहिंजे धंधे जो टैक्स जो प्रतिशत पंहिंजे पंहिंजे नमूने अलॻि सेट हूंदो आहे